अच्छा पढ़ाई च थोह्ड़ा केह्ड़े सब्जैक्ट तुसें ई जैदा पसंद ऐ ते ओह् की पसंद ऐ थोह्ड़ा ओह्दे बारे च सनाओ अच्छा इक तरफा दिक्खेआ जा ते बचपन कोला गै मेरा डाक्टर बनना दा जेह्ड़ा हा बहुत गै जैदा शौक हा ते ओह्दे करियै में जेह्ड़ा अपनी दसमीं करने दे बाद जेह्ड़ा ऐ मैडिकल जेह्ड़ा साईंस फील्ड च में गेईं ऐं ते मैडिकल में लैता ऐ की के मिगी जेह्ड़ी ऐ बायो ऐही एह् बड़ी गै जैदा इ'यां पसंद लगदी ही ते कन्नै बड़ी गै चंगी लगदी ही ते पढ़ने ई बड़ी असानी पौंदी ही ते ओह्दे कन्नै गै कैमिस्ट्री जेह्ड़ी ऐ मिगी बहुत गै जैदा माड़ी लगदी ऐ ते फिजिक्स जेह्ड़ी ऐ ओह् तां गै ठीक ठाक लगदी ही ते मेरा सुपना ते ऐहा की में डाक्टर बना पर जि'यां गै में बाह्रमीं कीती उ'आं मिगी जेह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा पता चलेआ कि मेरा इंटरैस्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् कुतै होर ऐ ते घर आह्लें फ्ही बी मिगी धक्का मारेआ ते जैदा जबरदस्ती कीती तां करियै में इत्थै ऐडमिशन लैती ऐ कालेज ते अग्गें बी बीऐस्ससी करै नी आं पर करै नी साईंस च बीऐस्ससी आं पर इक तरफा दिक्खेआ जा ते में आर्ट फील्ड च जेह्ड़ी आं बहुत गै जैदा इंटरैस्टड़ आं ते एह् मेरा सुपना ऐ कन्नै ऐ जेह्ड़ी मेरी कोशिश ऐ अज्ज बी मेरी कन्नै कन्नै गै जेह्ड़ी ऐ प्रैक्टिस चालू कीती दी ऐ जेह्ड़ी स्कैच्च ते पेंटिंग दियां प्रैक्टिसां न ते अग्गें जाइयै बी मेरा इयै की जेह्ड़ा मेन इंटरैस्ट जेह्ड़ा मनै कन्नै आखदे जेह्ड़ी तार दे कन्नै तार जुड़ी दी ऐ ओह् जुड़ी दी ऐ आर्ट फील्ड कन्नै गै ते अग्गें जाइयै अग्गें मिगी मौका थ्होग जां अपने कोला बद्ध कशा बद्ध कोशिश करां कि इस फील्ड च जेह्ड़ा ऐ कम्म करगी